जोंनि ओनसोलाव पुलिसा इनाय आरो गाज्रि जाथायफोरखौ मोजाङैनो सामलायदों जोंनि ओनसोलाव सिखाव दाखाथि एबा हारिनि दुथां हाबा मावग्रा थायोब्ला बेफोरनि सायाव पुलिसा गोख्रों राहा लानानै जोंनि ओनसोलाव मोनसे मोजां गोगो थासारि सोमजि होदों आरो बेरा फारसेथिं नोगोरारि थाग्राफोरनि रैखाथिनि थाखाय आङो बेखौनो बुंनो सानोदि नोगोरनि सोरगिदिं माखासे गेसाव गोफोन दैनि नाला बेफोरखौ मोजाङै फोसाबनांगौ जाहाथे जोंनि नोगोरनि थासारिया मोजां जायो गोगो आबहावा जायो आरो बैफोर गेसाव गोफोननिफ्राय मोनसे थानो हाथावै बायदि गेसाव मोनामनायखौ जोङो नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जोङो थांलाय फैलायाव खालामनो थाखाय जोङो गोबां खस्थ' जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोगोर सोहोराव जोङो माखासे सिखाव दाखाथिफोरखौ जोङो बांसिनै नुनो मोनो बिनि थाखायबो माखासे राहा लानांगौ सिखाव दाखाथिफोरा मोनायाव ओंखारनायनि अनगायैबो सानावबो नोगोरफोराव बांसिन ओंखारनायखौ नुनो मोनो आरो नोगोर सोहोराव गारि थांलाय फैलायफोरखौ जोङो बांद्राय नुनो मोनो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनायनि थाखाय गोबां होंगो दोंगो जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो बिनि थाखाय माबा मोनसे राहा लानानै फोसाबोब्ला मोजां जागोनखौ आं आसा खालामो